ठाणे में घुमण लाइ ऐं अचवञ लाइ जीअं की चारि पंज रस्ता आहिनि जीअं की माण्हू रोड त गाॾियुनि जे थ्रू अची वञी सघंदो आहे रेलवे मां ट्रेनुनि जे थ्रू अची वञी सघंदो आहे एयरपोट तां फ्लाए फ्लाइट लाइ वञी सघंदो आहे ऐं बसूं बि हूंदी आहिनि माण्हुनि जी शेवा लाइ जोकी जाम सस्ती हूंदी आहिनि बसियुनि खां पोइ अगरि माण्हुनि खे किफ़ाइती अदाम लाइ खपे अचण वञण लाइ त ऑटो आहे हुन खां पोइ कैब आहे हुन खां पोइ ट्रेनू आहे हुन खां पोइ माण्हू फ्लाइट में बि अची वञी सघंदो आहे थाने में घुमण लाइ जाम जॻहियूं आहिनि ठाणे में माण्हू अची रही बि सघंदो आहे ठाणे सभिनि जे विच में आहे अचवञ हुतां सहूली आहे ऐं माण्हू अची वञी ढंग सां सघंदो आहे